हमरासभके भारतमे चाह बहुत पसन्द छै पसन्द छै चाह तऽ हमसभ चाह पीबैत छी सिटी गोल्ड चाहपत्ती दए कऽ दूध चीनी गिराए कऽ चाह पीलहुँ आओर हमरासभकेँ उएह चाह पसन्द यए उएह चाह हमसभ पीलहुँ आओर जहिआ दूध नहि रहल तहिआ नेबोवला चाह पीलहुँ आओर बाँकी हमसभ कोनो चाह नहि पीलहुँ आओर सिटी गोल्ड चाहपत्ती दए कऽ हमसभ चाह पीलहुँ दूध चीनी दए कऽ से चाह पीलहुँ आओर लोक पीबैए अपन जकरा नहि छै दूध जकरा नहि छै अथी तब नेबो दए कऽ मुदा हमरासभकेँ चाह पसन्द यए उएह दूधवला आ सिटी गोल्ड चाहपत्तीवला जहिआ दूध नहि रहल तहिआ अपन नेबो दए कऽ चाह बनाए कऽ पीलहुँ आओर बाँकी हमसभ नहि पीलहुँ मुदा भारतमे चाहके बहुत पसन्द छै बहुत पसन्द छै अपन एनाहिते हमसभ सिटी गोल्ड चाहपत्ती छोड़ि कऽ दोसर कोनो चाहपत्ती हमसभ नहि करै छी यूज हमरासभके सिटीएगोल्ड चाहपत्ती पसन्द यए आ दूधवला चाह अपन हम पी सभ बनाए कऽ सिटी गोल्डमे पीलहुँ